हलो जी क्या मेरी बात स्विगी के मैनेजर से हो रही है जी सर मैंने एक्चुअली आपके स्विगी में कुछ चीज पहले चीज़ें ऑर्डर करी थी तो उस समय ऑटो पे का यूज़ करता था तो अभी थोड़ी सी प्रोब्लम आ रही है जिसके लिए मुझे वो ऑटो पे कैंसल करवाना था तो आप मेको थोड़ा बता सकते हो मैं उसको कैसे करूँ ठीक है तो आपकी वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट से ना करके अगर मैं ऐप में करूँ तो चलेगा ठीक है ठीक है तो ये ऐप में कैसे करना बता दीजिए ठीक है जो भुगतान विकल्प है वहाँ पे जाना है मुझे ठीक है ठीक है उसके बाद हाँ एक ओ टी पी सुविधा करके कुछ दिख रहा है मेको ठीक है तो उसमें जा के ऑप्सन आएगा रद्द करने का वहाँ से वो रद्द हो जाएगी ठीक है सर मेको यही जानकारी चाहिए थी धन्यवाद